दुकान में रझन दुकान है जिसमें एक एक सामान को ख़रीद के लाना पड़ता है फिर उसको आठ आना एक रुप्ये के फायदा पर उसको बेचना पड़ता है बेचने के बाद उससे जो मुनाफा होता है उसी से हम लोग का वो पेट पेट चलता है और सामान ख़रीदकर हम लोग दस किलोमीटर बारह किलोमीटर दूर से होलसेल की दुकान से ख़रीदकर लाते हैं एक एक सामान जोड़ जोड़कर लाना पड़ता है उसी से जो एक रुप्या दो रुप्या करके जो फायदा होता है उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं चना है दाल है ये सब एक एक समय जोड़ना पड़ता है रासन दुकान में बहुत बड़ा दुकान से ख़रीदकर लाना पड़ता है यह सब उसमें उधार नहीं लगाना होता है उधार लगाने के बाद आपका बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा क्योंकि उधार समय पर मिलता नहीं है और आप घर से कितना पूजी लगाइएगा पूँजी एक तो छोटा पूजी लेकर आदमी किराना दुकान करता है किराना दुकान से ज़्यादा फायदा नहीं रहता है एक रुपया मार्जिन पचास पैसे के मार्जिन पर करना पड़ता है उसी से हम लोग का रोज़गार चलते रहता है गाँव देहात में बाज़ार में ही रहने पर छोटी मोटी दुकान से ही सामान ख़रीदना पड़ता है यही सब है उसमें भी सामान एक एक करके जोड़ना पड़ता है यह नहीं है तो वह नहीं है जो भी होता है सामान जो ग्राहक आदमी माँगते हैं उसको रखना पड़ता है सब रखने के लिए बाज़ार से बारह किलोमीटर पन्द्रह किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ता है फिर उसको रेट मिलाकर फिर उसमें पचास पैसा एक रुप्या फायदा रखकर उसको बेचना पड़ता है बहुत सारे ऐसे किराने में सामान है जो एक एक करके जोड़ना पड़ता है जोड़ने के बाद तब जाकर यह सब सामान सब हो पाता है जैसे में धागा है सुईं है बहुत सारी चीज़ है